ڈاکٹر یوگیش بات کر رہے سر مجھے نا دو دن سے بہت زیادہ فیور آ رہا ہے اور فیور کے ساتھ ساتھ مجھے بہت ٹھنڈ لگ بھی لگ رہی ہے ہاں وومیٹنگ بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ دو دن ہو گئے سر نام ہے راہل میں لال قلعے کے پاس ایک ایک جگہ ہے لاجپت نگر مارکیٹ وہاں پہ رہتا ہوں باہر کا تو کھانا ہوتا ہی رہتا ہے کیونکہ گھر ہمارا بہت دور ہے اس لئے ہم زیادہ تر باہر کا ہی کھانا کھاتے ہیں سارا تو تندوری روٹی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے چھولے بھٹورے اس لئے تلا ہوا بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے فیور دو دن ہو گئے جی ہاں میں نے خود چیک کیا تھا جب زیادہ فیور ہو گیا تو میں نے ایک پیراسیٹیمال کھائی تھی پھر اس سے ٹھیک ہو گیا نہیں دکھایا نہیں ڈاکٹر شام کو دوبارہ ہو گیا تو پھر میں نے ڈولو کھا لی تھی پھر کم ہو گیا تھا پھر رات میں بڑھ گیا تھا اتر رہا ہے چڑھ رہا ہے اس طرح سے ہو رہا ہے کلینک آ سکتے ہیں تھوڑا سا ویکنیس زیادہ ہے مجھے ٹیبلیٹ تو آپ بتا دیں تو پہلے میں ٹیبلیٹ لے لوں ویکنیس کم ہو جائے پھر میں آ سکتا ہوں کلینک مجھے یہ بتائیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ تو نہیں کرانا پڑے گا مجھے اچھا جی جی اچھا آپ کی ٹائمنگ کیا ہے ٹھیک ہے سر میں پھر آج شام کو آتا ہوں چار بجے تک ٹھیک ہے سر تھینک یو